जियां दिखेआ जा पैह्लें दे टाईम बिच्च ते अज्ज दे टैम उप्पर टैकनॉलजी बिच्च बड़ी चेंज़ आई दी ऐ पैह्लें अस बुकिंगा शुकिंगां अस नेंई कराई सकदे हे मतलव जित्थें बी अस जंदे हे बुकिंगां नेंई कराई सकदे हे ते असैं बड़े घक्के खानें पौंदे हे ते अज कल दिक्खेआ जाह्ग असैं पैह्लैं जैनां पौंदा हा अस पैह्लैं गा बुकिंगां कराई ओड़दे न मतलव कुदै बी जाना होग अस पैह्लैं गै बुकिंगां कराई ओड़दे ते तैह्लूं राम लगदा ही पैह्लैं अस मेंई कराई सकदे हे ते असेंगी बड़ा धक्के खानें पौंदे हे ते अज्ज कलदिक्खेआ जाग असैं कुसै ट्रेनैं बिच्च जाना ते अस बुकिंगां कराई ओड़दे हे ते फिर साढ़ियां बुक सीटां बुक होई जंदियां हां और साह्नू अज्ज कल बैदर गै चैक्क करनां पौंदा आनलाईन ते अस बड़ी आसानी कन्नैं करी लैंदे दिक्केा जाह्ग में बी कुदै गेदी ही पैह्लें टैम उप्पर मचेल जांदे हे ते पैह्लैं बुकिंगां शुकिंगां नेंई होंदियां हां पैह्लैं जाना ते बड़ा लम्बी लैैन च खड़ोनां पौंदा हा हून अज्ज दे टैम पर दिक्खेआ जा मचेल जाना होग ते बुकिंगां शुकिंगां पैह्लें कराी दियां होन ते रामैं कन्नैं अस दर्शन करी सकनें आं रामैं कन्नैं अस उत्थें पुज्जी सकनें आं मतलव असेंगी एह्कड़े धक्के नेंईं हे खानें पौंदे जियां इक बारी में शिमला गेदी ही उत्थें असैं बुकिंगां नेंई हियां कराई दियां ते असैं बड़े धक्के खानें पे ते हून दे टैम पर दिक्खेआ जाह्ग ते अज्ज अज्ज दे टैम उप्पर अस गेदे हे ते असेंगी कोई दिक्कत नेंई ही आई अज्ज दे टैम उप्पर बैद्दर सैद्दर कुतै जाना होग ते मौसम दा माहौल बी चैक्क करी सकदे आं कि कुत्थें मौसम कनेहा कनेहा होग बरका बगैरा होग ते अस नेंई जाई सकदे आं ते पैह्लें दे टाईम उप्पर ते हून दे टाईम उप्पर बड़ी चेंज़ आई दी ऐ ट्रैवल दिक्खेआ जाह्ग इंडस्ट्रीस दिक्खेआ जाह्द ते बड़ी चेंज़ आई दी ऐ अज्ज अस टिकटां सिकटां बुक्क कराई सकनें आं इजली जाई सकदे आं बस ट्रेना च घक्के नी खानें पौंदे कुदै जाना पौह्ग पैह्लैं बुकिगां नेंई होंदियां हां बुक होंदे हे ते असैं दर्मशाला बिच्च रुकनां पौंदा हा ते एही ऐ टैकनॉलजी च अज्ज दे टैम उप्पर पैह्लें दे टैम उप्पर बड़ा चेंज़ आई दा ऐ ते इयां गै चलदा रौह्द ते अग्गैं आनें आह्ले टैम अस जो ऐं बड़े इज़ली सब किश करी सकनें आं मतलव बुकिंगा सुकिंगा होई दियां होन ते अस बड़े अरामां कन्नैं कुदै पुज्जी सकनें आं कुदै बा जाई सकनें आं मतलव कोई बी दिक्कत नेंई आह्ग अज्ज दे टैम उप्पर साह्नू ते एह् ही ऐ मेरा कैह्न दा मतलव कि पैह्लें दे टैम उप्पर ते अज्ज ते टैम उप्पर बड़ा चेंज़ आई दा ऐ ते जियां बी असैं जाना होग ते पैह्लैं गे अस बुकिंगां शुकिंगां कराई ओड़चै ते ्स इज़ली पुज्जी सकनें आं तोे बस एही ऐ साढ़ा बोलनें दा मतलव ते टैकनॉलजी बिच्च पैह्लें दे टैम उप्पर ते अज्ज दे टैम उप्पर बड़ा जादा चेंज़ आई दी ऐ और कुदै बी जाना होग ते अस पैह्लैं बुकिंगां कराई लैच्चै ते असेंगी कोई दिक्कत नी आह्ग अस इज़ली कुतै बी पुज्जी सकनें आं साह्नू कोई बी प्रावलम नी आह्ग अग्गैं जाईयै अस अग्गैं कुदै बी जाई सकनें आं ते टैकनॉलजी दे बारे च एही ऐ धन्नवाद